ہمارے گاؤں کا آب و ہوا بہت اچھا ہے یہاں پیڑ پودے ہیں گندگی نہیں ہیں بہت اچھا ہے کھیت کھلیان ہے پیڑ پودے ہیں پیڑ پودے پردوشن نہیں ہے زیادہ گاڑیاں نہیں چلتی ہیں ہمارے گاؤں میں بہت پیڑ پودے ہیں اچھی آب و ہوا ہے بہت ہی اچھا ہے کھیت کھلیان ہے پردوشن نہیں ہے گندگی نہیں ہے صاف صاف جگہ ہیں گندگی پھیلائی نہیں جاتی ہے اچھی سے پورا گاؤں صاف ہے میرا ہمارا آب و ہوا بہت ہی اچھا ہے ہمارے گاؤں کے بغل بغل میں پیڑ پودے ہیں بہت ہی اچھی ہے آب و ہوا ہے ہمارے گاؤں کی زیادہ پیڑ پودے لگے ہیں کھیت کھلیان ہیں ہمارے گاؤں میں ہمارے گاؤں میں گندگی نہیں گندگی نہیں پھیلائی جاتی ہے بہت ہی اچھے ہیں ہمارے گاؤں کیا آب و ہوا ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں بہت من لگتا ہے ہمارے گاؤں میں اور ہمارے گاؤں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے پردوشن نہیں ہے زیادہ گاڑی وغیرہ نہیں چلتا ہے پردوشن نہیں ہے بہت اچھے ہیں آب و ہوا ہمارے گاؤں کی بہت اچھے